साढ़े घर सब्जी बड़ी होंदी साढ़े घर भिंडियां होंदियां घिये होंदे बीन्स होंदी सारी सारी सब्जियां अस अपने घर लान्ने होन्ने आं हर इक सब्जी साढ़े घर त्यार होंदी मतलब कि गोभी होई गेआ फुल गोभी होई गेआ बंद गोभी होई गेआ क्यूलियां होई गेइयां मतलब कि हर इक सब्जी असें गार्डनिंग करना बड़ा शौंक ऐ मतलब कि हर इक सब्जी लाना बड़ा शौंक ऐ साढ़े घर हर इक बूह्टा अंबे दा बूहटा होई गेआ चैरी दा होई गेआ स्ट्राबेरी होई गेई फिर ओह्दा नाखें दा होई गेआ हर इक बूहटा मतलब कि मेरा मेरे भ्राऽ दी नर्स नर्सरी ऐ उत्थुआं अस हर इक बीऽ आह्नने होन्ने हर इक सब्जी दा बीऽ आह्नने होन्ने हर इक मतलब बूहटा आह्नने होन्ने ओह् अस लान्ने होन्ने लाइयै मतलब कि हर इक फ्रूट साढ़े घर औंदा हर इक मतलब अंब साढ़े घर होंदे भग्गू गोशो साढ़े घर होंदे हर इक मिकी इन्ना शौंक ऐ मतलब कि बूहटा लाने दा बूहटा लाने दा मिकी बड़ा शौंक ऐ सारे बूह्टे अस घर अपने लान्ने मतलब कि सारियां सब्जियां साढ़े घर होंदिया फ्ही सारी सब्जियां मतलब कि ओह् धनियां होई गेआ कड़म होई गेआ पालक होई गेआ बीन्स होई गेई भिंडिया होई गेइयां घिये होई गे कंडोलियां होई गेइयां हर इक सब्जी साढ़े घर ऐ हर इक सब्जी ऐ मतलब एह् सारें गी दिन्ने अपनी भैनू गी भेजनी अपने मतलब कि प्योके भेजनी माम्मे गी भेजनी बुएं गी भेजनी सारें गी सब्जी अस भेजने आं अंब दे बूह्टे साढ़े घर इ'न्ने ना इ'न्ने बूह्टे लाए दे असें अंबै दे अस अचार पान्ने ओहदा अचार पाइयै डब्बे डब्बे मेरी भैन मिगी आखदी ते मेरी भैन मिगी आखदी तू मिकी बी भेजेआं इक डब्बा मेरे प्योकियै आखदे मिगी बी भेजेआ इक डब्बा मतलब कि सारे आखदे असेंगी तेरे घर इन्ने अंब होंदे तूं असेंगी इक इक डब्बा भेजेआ सारे फ्ही में अचार पाना सारें गी अचारे दा इक इक डब्बा भेजना फरूट जे बी साढ़े घर फरूट होंदा सारा में सारें गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा देना सारें गी बंडना फ्ही अस बाजरे दे मतलब खेती खेतीबाड़ी करने हां अस ते खेतीबाड़ी करियै अस बाजरा लान्ने चरी लान्ने मतलब कि मक्कां मक्कें दी खेतीबाड़ी करने फ्ही ओह्दी कनक होई गेई फ्ही एह्दी करने फ्ही ओह् कनक मतलब कि बाजरा अस कट्टी कुट्टियै गवें गी खलान्ने साढ़े घर असें गवां रक्खी दियां फ्ही उं'दा दुद्ध अस डेरी जाइयै बेचने गवें दा दुद्ध बेचने अपने घर अस दुद्ध रक्खने देहीं बनान्ने पनीर पनीर बनान्ने कलाड़ियां बनान्ने अस अपने खाने आस्तै सारा किश बनान्ने गवें दी अस बड़ी सेवा करने होर जेह्ड़ा असें मतलब कि एह् जेह्ड़े फल फ्रूट सारियां सब्जियां हरी सब्जियां असें लाई दियां होंदियां मतलब असेंगी बाह्र जाने दी जरूरत ई नी पौंदी अस हर इक सब्जी अपने घर त्यार करी लैन्ने आं मतलब कोई बी सब्जी मतलब कि असें कदें एह् नी मतलब हर साल छे छे म्हीने बाद जेह्ड़ी जेह्ड़ी सब्जी लगदी अस सारी सब्जियां अपने घर त्यार करने आं असेंगी मतलब कि बाह्र जाने दी जरूरत नेईं पोंदी ऐ कि असें बाह्रा दा मतलब कि बजार जाइयै असें कोई सब्जी आह्ननी मतलब साढ़े घर इन्नी सब्जी होंदी न अस मतलब कि सारी सब्जी अपने घर ताजी सब्जी बाह्रा दा असें आह्ननी ताजी सब्जी असें ओह् डेली असें ओह् सब्जी बनानी मतलब हर सब्जी असें अपने घर त्यार करियै ते अपने सवेरे असें उ'ऐ ताजी सब्जी आह्ननी असेंगी बजार जाने दी कोई जरूरत निं टमाटर असें लाए दे घर मतलब कि हर इक सब्जी जियां घिया भिंडियां करेले मतलब कोई बी सब्जी होऐ सारी साढ़े घर ताजी ताजी खीरे होई गे हर इक सब्जी असें अपने घर त्यार करनी फिर अस उ'नें उस उंदी सब्जी च मतलब कि साफ सफाई बड़ी रक्खने आं जियां मतलब कि मच्छर होई गे कोई बी मतलब कीड़े शीड़े कोई जेह्ड़े सब्जिया उप्पर बौंह्दे अस उं'दे च बड़ी साफ सफाई रक्खी ऐ जियां घाह् मतलब घाह् अस पौन नेईं दिन्ने आं हैन अपनी बाड़ी च कोई बी घाह् नेईं पौन दिंदे अस मतलब घाह् पेआ अस पुट्टी ओड़ने उसी आपूं जेइयै मतलब साफ सफाई रक्खने दवाइयां शवाइयां जेह्ड़ियां मतलब मच्छर मुच्छर उं'दे च जेह्ड़े कीड़े छीड़े पोंदे सब्जियै च उं'दी असें दवाइयां रक्खी दियां स्प्रे करने आं अस अपनियें सब्जियें च स्प्रे करने आं अपने मतलब बूहटे शूहटे जियां बूह्टे कीड़ा लग्गी जंदा जियां मतलब कि अंबै दे बूह्टे गी कीड़ा लग्गी गेआ जां मरूदै दे बूहटे गी कीड़ा लग्गी जा जां किसे गी लग्गी जा ओह्दी अस स्प्रे करने मतलब बड़ी अच्छी साफ सफाई रक्खने अस मतलब सब्जी कोई इयां थोह्ड़े त्यार होंदी ऐ उसी साफ सफाई रक्खै कोई घाह शाह् पुट्टे जियां मतलब कि गंढे लाने असें घर गंढे बिच्च जियां गंढे लाए असें बीऽ लाया घाह् जम्मीं जदां कन्नै कन्नै मतलब घाह असें उसी पुटदे रौह्ना फ्ही ओह् गंढे बड़े शैल त्यार होंदे बड्डे बड्डे गंढे होंदे इन्ने शैल फ्ही मतलब कि हून थूम लाई ओड़ेआ असें थोम लाया जिसलै ओह्दे बिच्च बी घाह् आई जंदा फ्ही असें ओह् घाह पुट्टदे रौह्ना साफ सफाई करदे रौह्ना मतलब कि जेह्ड़ियां स्प्रे स्प्रू होंदी ओह् करदे रौह्ना एह् नेईं ऐ कि गंद पौन देना कि गंद पौन दित्ता सब्जियै च गंद पेई जाए ते फ्ही सब्जी त्यार थोह्ड़े होंदी ऐ मतलब शैल साफ सफाई रक्खनी फ्ही जेह्ड़ा बी साढ़े घर आंदा जेह्ड़ा बी पुच्छदा असेंगी भाई तुस इ'न्ने सब्जी त्यार कि'यां करने होन्ने तुसें कि के अस उनेंगी आक्खने कि असेंगी बड़ा शौंक ऐ अस उद्धरा बीऽ आह्नने बीऽ आह्नियै अपने भ्राऽ दे घर उद्धरा में मेरे भ्राऽ दी नर्सरी ऐ उत्थुआं बीऽ आह्नने बीऽ आह्नियै अस सारा शैल साफ सफाई कन्नै लान्ने अस हल्ली जिस बेल्लै ओह् मतलब बाड़ी गुड्डनी ना असेंं ते उस गोहा रक्खे दा होंदा सड़े सुड़े दा गोहा होंदा ओह् गोहा सुट्टना ओह् गोहा सुट्टियै शैल ओह् मतलब कि बाड़ी गुड्डनी शुड्डनी फ्ही उत्थे बीऽ राह्ना बीऽ राहियै बीऽ राही रूइयै शैल मतलब कि उसी पानी देना टाइम टू टाइम पूरा पानी देना मतलब कि पानी देइयै जिस बेल्लै ओह् पौधा त्यार होंदा इ'न्ना शैल लगदा फ्ही ओह् जिस बेल्लै उसी सब्जी लगदियां फ्ही इन्ना मजा आंदा ना दिक्खने गी फ्ही मतलब कि जेह्ड़ा बी साढ़े घर जेह्ड़ियां बी जनानियां आंदियां सारियां आखदियां तुस बड़ी सब्जी लान्ने तुसें कदें बजार जाने दी जरूरत नेईं ऐ कि तुस बजार जेइयै तुसें एह् सब्जी खरीदनी फ्ही मेरी भैन आग मेरे प्योकियै आङन जेह्ड़ा बी कोई घर आग आक्खग तुस सब्जी असें सारें गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी सब्जी पाई देनी मतलब आपूं बी घर खानी असें हरी सब्जियां खानियां पर जेह्ड़ा कोई आग उसी बी असें पाई देनियां मतलब कि पूरा हर इक सब्जी फल फ्रूट मतलब कि हून अदरक होई गेआ थोम होई गेआ गंढे होई गे सारा कुछ अस अपने घरा कड्डने आं भिंडियां टमाटर कंडोलियां घिये मतलब जिन्नी बी किसम दियां सब्जियां ना अस अपने घर राही दियां मतलब म्हल्ले दे बी अग्गें पिच्छें लोक आंदे आखदे असेंगी देओ ते मतलब सब्जियां अस जेह्ड़ा बी कोई आग असें सारें गी पाई देनियां जेह्ड़े मतलब कि इ'न्ने खुश होंदे ना साढ़े मतलब कि अग्गें पिच्छें दे मेरे मतलब कि मेरे घरै दे सारे मतलब तुसें इन्नियां सब्जियां तुसें लाई दियां मतलब बड़ा अच्छा लगदा मतलब गार्डनिंग करना असेंगी बड़ा मतलब कि बड़ा पसंद ऐ हर इक बूहटा घर च लाए दा हर इक टाइम दा मतलब कि समें समें दा पानी देना मतलब कि उ'नें बूहटें गी उ'नेंगी गोड्डी करनी जियां मतलब बाड़ी असें जेल्लै बाड़ी ओह् राह्नी बाह्नी गुड्डनी मतलब कि उनें ओह् मतलब बाड़ियै गी पूरा गुड्डना गाडना गुड्डी गड्डियै समझो बाजरा राही ओड़ेआ मक्कां राही ओड़ियां कनक राही ओड़ी मक्कां दे टाइम मक्कां राही ओड़ियां कनकै दे बेल्लै कनक राही ओड़ी जेल्लै ओह् राह्निया ते फ्ही जिस बेल्लै ओह् त्यार होंदियां फ्ही असें मतलब कि बड्डना छुड्डनियां मक्कां बड्डनियां कोड़नियां सकानियां सकाई सकूइयै फ्ही उंदा मतलब कि आटा बनाना आटा बनाइयै फ्ही टोडे बनाने टोडे बनाइयै फ्ही ओह् मतलब कि मक्कां दा जेल्लै दाला बनाया गवें गी खलाया गंवे दा गवें दी बड़ी गौ सेवा बड़ी करने अस गंवे गी खलाई खलोइयै ते फ्ही उं'दे ओह् करना गवें दा दुद्ध लैना फ्ही दुद्ध पनीर कलाड़ियां कलूड़ियां सारा किश साढ़े घरै दा होंदा फ्ही मतलब कि

अबें दा मरब्बा बनाओ अचार बनाओ अंब इ'यां खाओ लोकें गी बंडो मतलब कि सारा मतलब शैल करने आं अस हून सब्जियां हून इस बेल्ले भिंडियें दा सीजन चली पेआ घिये दा कंडोलियें दा हर इक बीऽ आह्नना असें अपने भ्राऽ दा सारे बीऽ लाने लाइयै फ्ही ओह् जेल्लै सब्जियां त्यार होंदियां इन्ना मजा आंदा उ'नेंगी सब्जियें गी दिक्खने फ्ही उ'नेंगी साफ सफाई करनी मतलब कि गंदा सा गंदा पानी साबन आह्ला पानी होई गेआ ओह् सब्जियें उप्पर नेईं सुट्टना ओह्दे कन्नै सब्जियां सारियां खराब होई जंदियां धुप्पा जिस बेल्लै बड़ी धुप्प चढ़ी दी होंदी बड़ी धुप्प चढ़ी दी होंदी जिस बेल्लै धुप्पा उप्पर अगर उं'दे उप्पर तुस पानी सुट्टे ताम्मी सब्जियां खराब होई जंदियां मतलब कि उस बेल्लै धुप्पा दा पानी नेईं सुटना जां ते सवेरे सवेरे सुटेआ उट्ठियै सारे सब्जियें गी पानी बूह्टे बाह्टें गी पानी सुट्टो ते ओह् शैल होई जंदे जां फ्ही शाम्मी जेल्लै थोह्ड़ा मौसम थोह्ड़ा तरकालां होई गेइयां न्हेरा होएआ थोह्ड़ा थोह्ड़ा तां तैल्लू पानी सुट्टो सब्जियें उप्पर बूहटे उप्पर तां फ्ही ताम्मी ओह् सब्जी शैल त्यार होई जंदी आक्खो तुस धुप्पा धुप्पा तुस पानी लैगे धुप्पा उनें बूह्टे उप्पर पानी सुट्टगे जां उ'नें सब्जियें हरी सब्जियें उप्पर पानी सुट्टगे फ्ही ओह् सब्जियां बूह्टे जेह्ड़े मरझाई जंदे जां फ्ही तुस ओह् करगे साबने आह्ला पानी बूहटे उप्पर सुटगे ते ताम्मी बूह्टे सारे सुक्की जंदे खराब होई जंदे शैल पानी सुट्टना मतलब टाइम समें अनुसार पानी सुट्टदे जाना सब्जियां त्यार होंदियां जानियां हरियां बरियां सब्जियां खाओ तुस मजे दी नंद लेऔ अस हर मतलब कि रोज असें हरी हरी सब्जी बाड़ियै दा पुट्टियै आह्ननी ओह् सब्जी बनानी बड़िया दा पुट्टियै उ'ऐ बनानी उ'ऐ खानी इ'न्ना मजा आंदा सैलियां सैलियां हरियां हरियां सब्जियां खाने दा इ'न्नियां हून घरै दियां भिंडियां खाओ करेले खाओ जेह्ड़ा सुआद लगदा उ'नें भिडियें करेले अपनी घरै दी सब्जियें दा जेह्ड़ा सुआद लगदा बाहरै दी हट्टियै आह्ली सब्जी सुआद थोह्ड़ा लगदा चं'ऊ चं'ऊ पंजे पंजे दिनें दियां सब्जियां हट्टियै'र रक्खी दी होंदियां उ'नें थोह्ड़े घर अपने सब्जियां लाओ में सारें गी इयै आखनी कि अपने घर सब्जियां लाओ खाओ बड़ा शैल लगदियां अपने घरै दी सब्जियां च जेह्ड़ा सुआद होंदा असें डेली सवेरे उट्ठियै मतलब कि कदें घिया लेई औना त्रोड़ियै कदें भिंडियां लेई औनियां कदें ओह् टमाटर अपने घरै दे ओह् निक्के निक्के टमाटर होंदे ओह् घरै दे उं'दी चटनी बनाओ जेह्ड़ी ओह् स्वाद लगदी ऐ टमाटरें दी मतलब कि असें इन्नी सब्जियां लाई दियां असें बड्डनियां बी सारें गी एह् नेईं कि नेईं देनियां सारें गी देनियां घर घर पजानियां जेह्ड़ा कोई आओ उसी बी पाई देनी सारे आखदे थुआड़ियां सब्जियां घरै दी सब्जी बड़ी शैल लान्ने सारे अत्तरे देखभाल करनी पौंदी टाइम दा पानी सुट्टना पौंदा बाड़ियै च टाइम टाइम दा हैल देना पौंदा टैमे टैमे दा हैल उ'ऐ गोहा सड़े दा गोहा किट्ठा करियै रक्खना ओह् सुट्टना सब्जियें उप्पर गोड्डी गोड्डो दो दो त्रै त्रै टाइम उ'नें सब्जियें गी गोड्डी देनी गोड्डी देइयै पानी सुट्टना टैमे टैमे दा मिंट्ट च सब्जियां त्यार होई जंदियां हर इक सब्जी साफ सफाई कोई गंद नेईं पौन देना कोई घाह नेईं होन देना कोई झड़ी नेईं होन देनी बिंद हारा घाह् होग ते पुट्टियै सुटी ओड़ना कोई घाह् होएआ पुट्टियै घाह् पुटियै सुट्टी ओड़ना साफ सफाई रक्खनी शैल पानी देना कोई गंदे कीड़े नेईं उप्पर बौह्न देने कोई मच्छर नेईं बौह्न देना उंदे'र शैल स्प्रे करनी ते शैल सब्जियां लानियां शैल खानियां मजा बी आंदा शैल शैल सब्जियां बनाइयै ताजियां सब्जियां बाह्रा आह्नियै पुटियै बनाओ खाओ इन्ना मतलब कि इ'न्ना मजा औंदा सब्जियां बनाने साफ सफाई रक्खनी मिगी बड़ा शौंक ऐ सब्जियां लाने दा मतलब कि हर इक सब्जी लां हर इक बूह्टा हून अंबें दा बूह्टा लाए दा हून एह्दा नाखें दा बूह्टा लाए दा फ्ही ओह्दा स्ट्राबेरी दे बूह्टे लाए दे फ्ही ओह्दे तूह्तें दे बूह्टे तूह्तें दे इ'न्ने बूह्टे न इ'न्ना मजा आंदा तूह्त खाने दा फिह् हून ओह्दे भगुगोशे लाए दे मरूदें दे बूह्टे लाए दे अमरूद इ'न्ने शैल शैल मरूद खाने इ'न्ना मजा औंदा बेहियै जेल्लै थाली भरियै मरूद चीरने फ्ही उप्पर निंबू नचोड़ने फ्ही ओह् खाने निंबुऐ दे बूह्टे इ'न्ने लाए दे असें किंबे दे बूह्टे लाए दे गरगलेंं दे लाए दे गरगलां अचार पाई पाइयै सारे रिश्तेदारें गी भेजने इ'न्ने इ'न्ने डब्बे गरगलें दा अचार पान्ने आं अस मतलब एह् किंब किंब धुप्पा बेहियै बनाना ओह् ब्यून इ'न्ना बड़ा लाए दा ब्यून हून बाह्रा आह्नना सैलियां मरचां लाई दियां सैलियां मरचां आह्ननियां बाह्रा ओह् कुट्टनियां कुट्टियै फ्ही किंब बनाना किंब खाना जेह्ड़ा सुआद लगदा किंबें गी बड़ा मजा औंदा किंब खाने गी फ्ही ओह् मतलब कि ओह् ऐ मरूद तुस सैलियां मिर्चा चीरियै कुट्टियै ते निंबू पाइयै बिच्च खाओ केह् सुआद नेईं लगदा ऐ घरै दा दुद्ध गवां रक्खी दियां दुद्ध घरा दा खन्ने पनीर घरा दा बनान्ने कलाड़ियां घरै दा इ'न्ना मजा औंदा खाने गी मतलब हर इक चीज बड़ा मजा औंदा गार्डनिग करने दा इन्ना सकून मिलदा दिलै गी हर इक सब्जी घर लाई दी इयां दिक्खियै नजारा आई जंदा कि किन्नी अच्छी सब्जी असें लाई दी ऐ घर बड़ा मजा औंदा हर इक सब्जी घर लाई दी हर इक घर दी खानी मजे दा जे मन करदा पुट्टियै बाह्रा आह्नो ते बनाओ जे मन करदा पुट्टियै आह्नो बाह्रा दा ते बनाओ ते खाओ बच्चें गी कोई टेंशन नेईं स्कूलै गी भेजना बाह्रा सब्जी आह्नो ताजी ताजी बनाओ ते बच्चें गी टिफनै च पाई देओ खोओ बच्चे बी खुश होई जंदे ते तुसें किन्नी शैल सब्जी बनाई ऐ बड़ा सकून मिलदा दिलै गी मतलब इ'नें बूहटें गी अस पालने इ'यां बच्चे आह्ला लेखा पालने बच्चे आह्ला लेखा टाइम दा पानी दिन्नें टाइमै दी खाद सुट्टने उं'दे उप्पर टाइमै दा सारा किश करियै तां फसल त्यार होंदा ऐ